हँ हेलो कहलहुँ जे अहाँके दोकानसँ जे चक्कू लेलहुँ रहए बड़ बढ़िआँ चक्कू रहए ईसँ हमर तऽ घरके सब्जी तब्जी सभचीज हम काटैत छी आर जे यए दतमनि कोनो भी गाछो छोट छोट गाछसभ रहैए ओकरो पाङ्गि पुङ्गि लैत छी तऽ ई चक्कू हमरा बड़ बढ़िआँ लागल